नमस्ते अच्छा लखनऊ में कहाँ कहाँ घूमने आपको जाना है हाँ हाँ इमामबाड़ा है जी तो ठीक है तो कै कै बजे चलेंगे अरे किराया वही सिम्पल रहता है जो ट्रैवल एजेंसीज वाले जो सबका खुला किराया रहता है उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता किसी का दूरी के हिसाब से पैसा होता है और जितनी दूरी होगी उसी हिसाब से आपका पैसा होगा जितनी ज़्यादा जगह जाएँगी उतने ज़्यादा पैसे होंगे औ दूरी कम होगी तो कम पैसे होंगे ज़्यादा दूरी होगी ज़्यादा पैसे होंगे वह तो दूरी के हिसाब से है तो सबसे पहले आप किधर चलेंगे चन्द्रिका देवी जाएँगे चलिए ठीक है चन्द्रिका देवी चलते हैं जी जी जी भीड़ नई होगी ज़्यादा चलिए पहले चन्द्रिका देवी चलते हैं उसके बाद में फिर आपको चन्द्रिका देवी के बाद में फिर कहीं घुमाते हैं आपको हमारा जो है इधर इधर पिकनिक इस्पाट घुमा देते हैं आपको पिकनिक इस्पाट फ़ैज़ाबाद रोड पर पड़ता है वहाँ पर आपको घुमाते हैं इसके बाद में फिर आपको जो है ले आते हैं इधर इमामबाड़ा वग़ैरह यह भूल भुलैया वग़ैरह दिखाते हैं आपको ठीक है हाँ तो ठीक तो आप कितने बजे आऍंगे चलेंगे आप अकेले चलेंगी कितने लोग ठीक ठीक ठीक अच्छा फैमिली में कितने लोग हैं आपके कै कै कौन कौन लोग चलेंगे साथ में पाँच लोग हैं चलिए ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक ठीक है पाँच लोग हैं तो पाँचों लोग भी जा जाऍंगे तो कोई दिक़्क़त नहीं होगी उसमें पाँच लोग की तो कैब होती ही है और तो ठीक है तो आप लोग समय से आ जाइएगा समय से आ जाइए फिर आपको जो है नहीं नहीं किराया आपको एक दम उचित रहेगा उसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है किराया एक दम सही लेंगे क्योंकि आज आप दो दो चार जगह घूमेंगे फिर अगली बार आप जो है तो आप पाँच छः जगह घूमेंगी इसी तरह से जैसे है आप से कोई पूछेगा तो आप बताओगी कि भाई वहाँ गए वहाँ गए अएँ पहले चन्द्रिका देवी गए इसके बाद में फिर पिकनिक इस्पाट हम गए इसके बाद में फिर हम बड़ा इमामबाड़ा गए इसके बाद भूल भुलैया गए घूमने ऐं यह इधर जो है बिजली पासी का क़िला वग़ैरह है अम्बेडकर उद्यान है और आपका जनेश्वर पार्क है ये सब लखनऊ में घूमने लायक़ चीज़ें हैं और सब जगह हम आपको घुमा देंगे और उ किराया उचित अगर सही लेंगे तो आप भी अगली बार जब भी कभी लखनऊ आएँगी तो हमारी ही हमको ही फोन करेंगी हमारी ही गाड़ी से आप चलेंगी और या कोई आपसे पूछेगा अगला कोई टूरिस्टर होगा उससे भी आप बताएँगी फलाँ चले जाइए बहोत अच्छे भैया हैं और बहुत उचित किराया लेते हैं और ठीक ढंग से हर जगह सब घुमा देते हैं इस तरह से आप जो है ठीक है ठीक है फिर कल दस बजे तक आ जाइएगा नमस्ते